जब मैंने पहली बार सोनू निगम को गाते हुए देखा और सुना जो है तो सोनू निगम जिस तरह से गा रहे थे और उनके आगे पीछे जो पब्लिक थी जो खड़ी थी जो है वो जिस हिसाब से उनको जो है प्रफुल्लित कर रहे थे उनको जो है बढ़ावा दे रहे थे उनको जो है मतलब मान कर चलिए कि उनको ताकत दे रहे थे पावर दे रहे थे गाने के लिए अवत लोगों के दिलों में उनके लिए जो मैंने जगह देखी कि जो है इतनी लोकप्रियता सोनू निगम की सोचिए गाकर जो है एक गाना गाकर व्यक्ति जो है अगर इतनी लोकप्रियता कमा सकता है और एक गाने से लोगों के दिलों में अपने लिए जो है जगह बना सकता है और इतनी अच्छे गा सकता है जो है तुम मेरा जो है वहीं से मैंने उनको देखा और मेरा मन जो हुआ कि मैं भी ये जो है गा सकता हूँ और जो है जो सोनू निगम कर रहें मैं भी कर सकता हूँ तो मेरी जो गाने के प्रति रुचि हुई है सोनू निगम को देखकर हुई है कि मैं भी जो है इस तरह गाऊँगा और जो है इस्टेज परफारमेंस करूँगा और मेरी भी लोकप्रियता उनकी तरह बढ़ेगी उसके बाद मैंने धीरे धीरे जो है जिस प्रकार से मैंने अपना अभ्यास शुरू किया मैंने गाना प्रयास करना शुरू किया गाना शुरू किया फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया फिर मैंने जो है अरिजीत सिंह को सुना अरिजीत सिंह जो है जिस प्रकार से गाते हैं जो है उनके गाने को सुनकर जो है आपके जो है वो खड़े हो जाएंगे उनके गाने इतने दर्दनाक और इतने रोमांटिक होते हैं कि अब क्या बताऍं आपको तो जिस प्रकार से वो गाते हैं और इतने उसमें घुल जाते हैं इतना उसमें एकदम रम जाते हैं कि उनके गाने जो है एकदम दिलों में घर कर जाती है तो उनके गाने को जब मैंने सुना जो है तो मेरा जो है इसके प्रति और मैं आकर्षित हो गया कि अगर जो है ये गाना गाकर मतलब इस तरीके से अपनी भावनाओं को अगर वह बता सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता तो मेरी जो मेरा आकर्षित आकर्षणपन हुआ जो है तो मैं अरिजीत सिंह को ही सुन कर वो देख कर मेरा हुआ है